हाँ नमस्ते हम बोल रहे हैं चकिया के पास कमती गाँव में चंदौली ज़िला में वहीं से बोल रहा हूँ

तो बोलिए हाँ बीमा तो कराना है उसकी क्या पॉलिसी है क्या व्यवस्था मुझे पता नहीं आप बताएंगे

हाँ मैं बीमा कराना चाहती हूँ उसमें क्या कागज़ लगेंगे वो बता दीजिए

अच्छा तो इसको बीमा लेने से कोई लाभ

हाँ मेरे बहन हैं एस बी आई बैंक में करवाए हैं तो उनको तो अपना वो करवाए हैं बीमा तो आपका क्या व्यवस्था है हाँ कितना तक मैं जमा कर सकती हूँ कम से कम

अच्छा इस इसको कितने साल में कम्पलीट करना है

कौन सा इन्सुरेंस है हेल्थ इन्सुरेंस कराना है हेल्थ इन्सुरेंस त हेल्थ इन्सुरेंस में हमको क्या जरूरतें होंगी तो हेल्थ इन्सुरेंस से मुझे लाभ है न मैंने सुना है जो लोग इन्सुरेंस करा रहे हैं उससे उन लोग को बहुत लाभ मिल रही है त इसलिए मैंने भी हाँ नमस्कार